ना हमनायखौ मोनसे खामानि महरै साबसिन आरो गोरलैसिन खालामनो थाखाय आङो सरखारनिफ्राय माखासे मुवाफोराव हेफाजाब नांगौ जेरै ना हमनायावहाय जों माखासे आगजुफोरखौ बाहायो जेरै जेखाइ खबाय आरो बाल्थिं आरो ना सारनो थाखाय माखासे बेबायदिनो गामब्ला बायदिफोर बाहायनाय जायो बेफोर मुवाफोरखौहाय बायनो थाखाय सरकारनिफ्राय रांआरि एसे अनसुंथाइ नांगौ मानोना बेफोरखौ बायनो थाखाय जोंनियाव रां गैया जायो आरोबाव बेबायदिनो माखासे ना हमनायावहाय बाहायनाय जेरै जेखाइ खबाइ सेन बायदिखौहाय बानायनो थाखाय जोंनोहाय औवानि गोनांथि जायो बे औवाखौ बायनो थाखाय जोंनो रांआरि अनसुंथाइ नांगौ आरो सरखारनिफ्राय जों हेल्प मोनोब्ला जों गोरलैयैनो साबसिन महरै नाखौ हमनो हागोन आरोबाव जों ना हमनायावहाय बेबायदिनो गोबां गिदिर गिदिर दैयावहाय जों बेबायदिनो ना हमनो थाखाय नावफोरजों थांनानै बेबायदिनो जे बायदिजों सारनाय जायो बेनिखायनो ना हमनायावहाय बाहायनाय जेरै जे फासि बेफोरखौहाय बायनोहाय सरखारनिफ्राय रांआरि अनसुंथाइ मोनोब्ला जों साबसिनैहाय नाखौ गोरलै महरै मोनसे खामानि महरै जों नाखौ हमनो हागोन मानोना ना हमनायाबो मोनसे खामानि मानो होनोब्ला जों नाखौ हमनानै फाननानै जों रां आरि आर्जिनो हायो जाय सुबुंफोरा ना हमो बिसोरो गोबां बेबायदिनो माखासे मुवाफोर बाहायनानैहाय नाखौहाय हमो आरो जों ना सारनो थाखाय माखासे सरखारनिफ्राय बेबायदिनो गोनोखोआरि दै सारग्रा एबा मेसिन फोरखौ मोनोब्ला जों साबसिनै नाखौ हमनो हायो बेनिखायनो ना हमनायखौ मोनसे खामानि महरै साबसिन आरो गोरलैसिन खालामनो थाखाय सरखारनिफ्राय आंनोहाय रांआरि आरो माखासे हेफाजाब अनसुंथाइखौ नांगौ